हलो वर्धमान मोबाइल वारा था ॻाल्हायो अच्छा त मूंखे है न आई फोन चोॾह प्रो मैक्स जो मोबाइल खपे तव्हां वटि आहे घणी क़ीमत आहे उन जी छा ॻाल्हि था कयो सवा लख रुपया न न सवा लख त न थोरो घटि ॿुधायो न तव्हां इहा घुराए करे वरी पोइ चओ न हाणे मूंखे ई ॾियणो आहे इएं ई करिणो आहे इहो ॻाल्हि न कजो ओॾीमहिल अच्छा ॿिया कहिड़ी कंपनी या मोबाइल अथव वीवो जो अथव ओपो जो अच्छा रेडमी रेडमी रियल मी जा बि अथव अच्छा ई एम आइ ते अथव जीअं मां लोन सुविधा वठी सघां थी वठी सघां थी पक छाकाणि त मुंहिंजे पासे वारे खे बि ॿियो मोबाइल खपेसि उन खे चई मूंखे लोन सुविधा ते मोबाइल खपे त तू इहो बि पुछी करे मूंखे पक कर त मां उन खे वठी अचांसि गॾु त मूंखे त ॾिसो आई फोन चोॾहं प्रो मैक्स ई खपे लेकिन मुंहिंजे पासे वारीअ खे खपे त उन लाइ करे उन खे वठी बि अचां उन खे लोन सुविधा लाइ खपे त छा छा खणी अचे हूअ अच्छा आधार काड खणी चए ईअं बैंक जी पासबुक बि खणी अचे ठीकु आहे मां उन खे फोन करे चवांसि थी मुंहिंजे पासे में सीमा रहंदी आहे मुंहिंजी साहेड़ी उन खे वठी थी अचां तव्हां जी वर्धमान मोबाइल वारे वटि त तव्हां मूंखे फोन जे अघ जा ॿई मोबाइल जा सुठे अघ सां उन खे सुठो मोबाइल खपेसि मूंखे त मां तव्हां खे ॿुधाए छॾियो कि आई फोन चोॾहं प्रो मैक्स ई खपे त उहा तव्हां जे दुकान ते हाज़िरु आहे न आहे हाज़िरु घणी देरि में पहुचा घणी देरि में दुकान ते पहुचा तव्हां पाण वेठा आहियो तव्हां पाण वेठा आहियो न अच्छा त मां अचां थी गॾु मुंहिंजी साहेड़ी खे चवांसि थी तयारु थिए पंद्राहंनि जा अधु कलाक लॻी सघे थो असांखे पहुचण में हा त तव्हां ॿई मोबाइल ठाहे करे पहिरियों मुंहिंजो त आईफोन प्रो मैक्स फोटीन कढी रखो चोॾहं त मां उनहीअ खे पहिरीं सुठी तरह सां ॾिसंदसि उनहीअ जो अघु वघु सॼो तइ कराईंदसि उनहीअ खां पोइ मां तइ करण खां पोइ मोबाइल पोइ वठंदसि इएं तकड़ि में न वठंदसि तकड़ि बिल्कुलु न कंदसि पोइ पंहिंजी साहेड़ी खे बि ॾेखारींदसि तव्हां जो दुकान जो अघु हिकु दफ़ो उन वठी छॾियो मुंहिंजो वॾो ॾाढो ग्रूप आहे पोइ मां तव्हां जी दुकान ई सभिनीनि खे ॿुधाईंदमि त मूंखे पहिरीं तव्हां किफ़ायतु अघु करे ॾिजो ठीकु आहे